جی میم آپ بیوٹی گرل سے بات کر رہی ہیں میم مجھے کرشما راوت جیسا میک اپ اور فیشیل تھریڈنگ کرانی تھی آپ اُس کی اوکے آپ اُس کے پرائز بتائیں گی اور اور میک اپ کرانے ہیں کرشما راوت جیسا

میم بالکل ہی سیم میک اپ چاہیے جیسے اِن کی آئی بروز آئی لیش آئی لیشیز آئی شیڈ لپ اسٹک شیڈ جی اور اور میم ابھی آکسیجن فیشیل بھی کرانے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کے پارلر میں آپ کے پارلر میں ہوتا ہے وہ اوکے اور تھریڈنگ اور فیشیل اور ویکس اِن سب کے پرائز آپ مجھے مینشن کر دیجیے

میم میں آپ کے پاس آج آج تھرزڈے ہے میم میں سٹرڈے آؤں گی آپ میرے اپاؤنٹمینٹ بک کر لیجئے جی اور آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیجئے جی سٹرڈے تو کیا ہے میم ٹائمنگ چار بجے اوکے اور میم آپ پرائز مجھے پارلر میں ہی بتائیں گی یا اپنے یہاں پر بتائیں گی اوکے آپ اور میم میں اپنے دوست یار سب چیزیں لے کر آؤں نہ جی اوکے میم تھینک یو